माराज तुसें कारीगिरी केह् सनां जेह्ड़े लोक न पैसें आह्ले उ'नें पक्कियां कोठियां बनाइयां जि'यां कोई मोहारी न ओह् कच्ची कोठी रौंह्दे अजें बी अजें बी कच्ची कोठी रौंह्दे कदें तुसें पता कच्ची कोठी कदें मनेरा त्रुट्टे दा कदें कोई बर्गा भज्जे दा कदें कोई कीड़ा शीड़ा लग्गी गेआ लकड़ी तुसें पता किन्ने चिर गै रेही सकदी ए कुतै थम्मे लग्गा दा कोई थ'म्म खराब होई जा दा जि'यां समझो कुतै बरखा बुरखा होई जंदी तां कुतै चलो जी थल्लै फ्ही केह् करदे साढ़ी जि'यां मम माता और होई गेइयां जां भैना होई गेइयां ओ कदें जि'यां समझो उप्परा तुसें पता लाल मिट्टी होंदी लाई कोठिये ई जिसलै थल्लै तां कुतै चोई शोई जां कुतै दाग पेई जंदे ते इ'यां जिसी गोबर आखदे न गोहा आखदे न ओह् फेरदियां ओह् कन्ने पट्टे शट्टे कढदियां इ'यां कोई ब्याह् श्याह् होऐ समझो डंगे शंगे होंदे जेह्ड़े बाह्र डंगे शंगे होंदे जेह्ड़े बाह्र उ'दे माराज केह् करदे जियां ब्याह् होंदे इयां पुरे डंगे डुंगे गोह्ती गाह्ती फेरदे सारें सारै गोह्ती शोह्ती फेरियै फ्ही उ'दे पर केह् करदे कोई चिट्टा पट्टा सफेदी सफूदी लेइयै जि'यां कोई रंग पाइयै इ'यां जेह्दे कन्नै इ'यां बिन्ने बुन्ने रंगदे ओह् रंग पाइयै कुतै फुल्ल बनाई ओड़ेआ जि'यां गुलाब दा फुल्ल बनाई ओड़ेआ जि'यां कुतै तितली न नक्शा बनाई ओड़ेया इ'यां कोई चिड़ी दा बनाई ओड़ेया जां कां दा बनाई ओड़ेआ जां नेईं इ'यां चित्तर फुल्ल बनाई ओड़दे जि'यां साढ़े इ'यां डोगरी कल्चर इ'यां घर इ'यां माता और होई गेइयां इ'यां छाबड़ियां आखदे इ'नें ई ओह् खजूरे दे पट्ठे कड्ढियै लेई औंदियां खजूरे दे पट्ठे लेई औंदियां फ्ही ओह्दे वास्तै केह् करदियां ओ खाड़ बी लेई औंदे में पुच्छेआ महां मम्मी एह् केह् ऐ खाड़ ऐ बच्चा एह् छाबड़ी बनानी ऐ महां कि'यां बनदी ए एह् दिखदा र'वै फ्ही ओ केह् करदे पट्ठे आह्नदे उ'नें पैह्लें सकाना फ्ही जिसलै जिसलै सुक्की जान समझो रोज चुक्कने रोज धूपा सु'ट्टने फ्ही अंदर रक्खने जि'यां भाई त्रेलु कन्नै खराब होइंदे आखदे फ्ही उ'नें पट्ठें इ'यां रंग आंह्दा इ'यां दस रपेऽ दा जां पंज रपेऽ दा रंग लेहांदा कोई पीला लेआंदा सुहा लेहांदा नीला फ्ही उ'नें रंगदे रंग कलर कूलर चाढ़ियै फ्ही खाड़े समझो खाड़े खाड़ लेइयै उ'नें बुनदे उं'दी छाबड़ी बनाई ओड़दे खोकड़े बनाई ओड़दे कोई इ'यां पटारी बनाई ओड़ी कोई समान रक्खने ताईं एह् होई गे माराज एह्दे जिम जेह्ड़े अजकल झाड़ू चले दे न भाई हट्टिये जाओ थ्होई जंदा पैसें कन्नै साढ़े अजें बी समझो खड़ु दी बाह्री फेरदे न अंदर बाह्र सारे इ'यां अग्गें बेह्ड़े शेड़े जां अंदर जेह्ड़ी साफ सफाई खड़ु दी बाह्री कन्नै ई करदे न ते ख अजकल दे जेह्ड़े लोक न ओह् जेह्ड़े पैसे आह्ले न ओ आखदे खाड़ हत्थें बी नेईं छूनी एह्दे कन्नै चीर लगदे न हत्थें गी ओह् जंदे बजार झाड़ू इ'यां ओह् लेई औंदे सौ रपेऽ दा डेढ़ सौ रपेऽ दा एह् सारे पैसे आह्ले बंदे दियां गल्लां न पैसे आह्ला बंदा अज्ज दे जमाने च किश निं करी सकदा जेह्ड़ा गरीब बंदा ऐ ओह् जित्थै है उत्थै खड़ोते दा